नमस्ते जी कहिए हाँ है हाँ हाँ है जी हाँ है मिल जाएगा आपको छः हज़ार महीने का छः हज़ार अगर ये कितने एक मिनट आप कितने दिन रहना चाहती हैं होटल के हिसाब से एक महीने तो आपको महीने का देना पड़ेगा एक दिन का बिल है दो हज़ार तो आपको उसी तारीक से दिया जाएगा बिल हाँ जी जी हाँ सुविधाएँ हैं खिड़कियाँ हैं रूम है लैट्रिंग बाथरूम अटैच है सब कुछ है किचन है आपको हर व्यवस्था दिया जाएगा और अग आप हाँ जी फै़न भी है लाइट भी है सब कुछ है खिड़कियाँ हवा के लिए भी हैं उजाले के लिए भी हैं लाइट भी है आपको अब व्यवस्था के लिए हर एक चीज़ है हाँ टाइल्स वगैरह भी लगा है आप एक बार आ कर चेक कर लीजिए देख लीजिए अच्छे से अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले लीजिए जी नहीं पानी वानी सब बराबर आता है कोई दिक्कत नहीं है आराम से बाल्कनी है आप नीचे जा कर शाम को टहल सकती हैं घूम सकती हैं गार्डन अच्छा है आप कहीं भी टहल सकती हैं रह सकती हैं लाइट भी है सब कुछ है आप चेक कर लीजिए आ कर अगर दो हज़ार एक दिन का है तो कितना कम करें चलिए मान लीजिए हम अठारह कर देते हैं अठारह सौ चलेगा हाँ हाँ आप अच्छे से डबल बेड भी है तकिया है सब कुछ है एक अलमारी भी है आप उसमें कपड़े रख सकती हैं सोफ़ा है बैठ कर आराम से टेबल है चाय पी सकती हैं क हर एक व्यवस्था है उसमें आपको जो भी चाहिए होंगे आप ले सकती हैं अगर आप कितने लोग हैं वैसे आप सब कुछ है कितने लोग हैं आप अच्छा आप और आपके हस्बैंड आपके बच्चे अच्छा अच्छा तो आपके बच्चे के लिए भी एक अच्छी रूम है उसमें आप उसमें वह आराम से रह सकता है आप दो अलग रह सकते हैं रूम है काफ़ी अच्छी अगर आपको दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकती हैं चाहे रात हो चाहे दिन हो हाँ हाँ बिल् बिल्कुल आइए बिल्कुल देख लीजिए अच्छे से समझ लीजिए फिर बताइएगा जैसा होगा अच्छा अच्छा क्यों नहीं आइए कल कब आएँगी तब आज या कल परसो अच्छा कन्फर्म बता दीजिए दस ग्यारह बजे से जी जी ठीक है नमस्ते नमस्ते